हाँ गाँव के लोगो को खेलने के बारे में बहुत कुछ होता है खेलते है उनका जीवन खेलने में ही निकल जाता है इसलिए लोगों को गाँव के लोग होते हैं उनको पढ़ने में थोड़ा मन कम लगता है खेल के भू प्रति ज़्यादा भूमिका रहती है उनकी सभी लोग खेल खेल में ही अपनी पढ़ाई करते हैं और कुछ लोग अपने खेल से अलग भी होते हैं कुछ लोग आगे भी निकल जाते हैं खेल खेल में कुछ वहीँ भी आ जाते हैं खेलने के लिए इसलिए खेल सबसे महत्वपूर्ण है गाँव के लोग ज़्यादातर सभी लोग होते हैं वो पढ़ने में कम ध्यान देते हैं खेलते ज़्यादा है इसलिए खेल की भूमिका गाँव के लोगों को बहुत ही महतवपूर्ण है